ہلو ہلو السلام علیکم جی آپ مچھلی ساپ سے بات کر رہی ہیں کیا

اور آپ کے پاس کس طرح کی مطلب مچھلی ہے آپ ہم کو مچھلی لینا تھا کون کون سی مچھلی اس کا نام بتائیے آپ اوہ اچھا روہو کا مطلب کتنا دام ہوگا چھوٹی مچھلی میں ہی کوئی مطلب کم ریٹ کا ہے مطلب چھوٹی مچھلی میں کون سی مچھلی ہے آپ کے پاس اچھا اس کا پرائز کیا ہے اوہ اس کا تو بہت زیادہ ہے اور اور کوئی دوسری مچھلی اس کا نام مطلب بتائیے اس کا پرائز کتنا ہے اور کم ہی ریٹ بتائیے اوہ اندر ہم کو چاہیے مطلب زندہ مچھلی چاہیے اور ایک کے جی روہو چاہیے ٹھیک ہے ہم لیں گے لیکن آپ پرائس زیادہ بتا رہی ہیں اس کا تھوڑا کم بتائیے دیکھیے ہم آپ کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ریگولر کسٹمر ہیں ہم ہیں ہمیشہ آپ سے لیتے ہیں تو آپ تھوڑا کم کریں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی اچھا ہوگا دیکھیے آپ کے پاس ہمیشہ لیتے ہیں اور پھر بھی تھوڑا بہت کم کریے اگر زیادہ تھوڑا سا کم کر دیو پرائز تو پھر ہم زیادہ لے سکتے ہیں مچھلی پانچ کے جی لے لیں گے ہم مچھلی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساپ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے نا السلام علیکم